साढ़े फसलें दे बारे च सुनो तुस फसल साढ़ी हुन मक्क होई गर्मियें दिनै ते मक्कें च अस हर चीज लान्ने आं उस्सै मौसम पर मक्कें च रौंगी सु'ट्टी दी होंदी ओह् बी निकली जंदी बाकी इस टैम पर धान बी मक्कें दे कन्नै गै कटोआ दे होंदे धान बी लाए दे होंदे इस्सै टैम पर चलदे न कुल्थ होइये माह्ं होइये होर राजमाहें दी दाल होई ते रौंगी बी अस इस्सै फसल कन्नै त्यार करने आं ते बाकी आई कनक ओह् सर्दी दे मौसम पर च टैम आया जिस टैम पर सर्दी दे मौसम पर लगाने होन्ने अस ते ओह्दे कन्नै चना बी मतलब बड़ी सारी दाल लाई दी होंदी बाकी सब्जी बरसांत दे मौसम पर चली जन्दी हुन इस टैम पर तोरियां घीए कोई अल्लां हर सब्जी इस टैम पर त्यार होआ दी होंदी भिंडियां होइयां शिमला मर्च होई भट्ठे बगैरा देसी मर्चां होंदियां लाई दियां टमाटर बी मतलब इस टैम पर बरसांत पर लग्गे दे होंदे न ते प्याज हुन अगला मौसम औना बी गर्मी दा गर्मियें दिनै प्याज लग्गा दे होंदे न कड़म बी लग्गी सकदा गोभी बी हर किस्म दी फसल अपनी अपनी टाइम पर त्यार होआ दी होंदी ज्यादे सर्दी बरसांत दे मौसम पर गै होंदी सब्जी ते उस टैम पर

मक्की दे कन्नै गै सु'ट्टी दी होंदी बेल चला दी होंदी ते कड्ढने होन्ने और रौंगी होई गेई फसल मतलब के कोई अगड़ी तिली बी होंदी इस फसल कन्नै लाई दी ओही मति सारी मतलब फसल अच्छी तरह कन्नै होंदी ऐ कुल्थ दिक्खो तुस ओह्बी बड़े बड्डे खेतर लाए दे होंदे न और इसी टैम नुआढ़ी एल्ले कटाई होंदी ऐ तो माह्ं बी इसी टैम पर निकला दे होंदे मतलब बस मक्की कटने दे बाद माह्ं बी कटोने शुरू होई जन्दे ओह् बी मति ज्यादे मतलब खेती आस्तै निकलदे न अच्छे होंदे न ताजे अपनी जमीन बिच दा ओह् लगाने दे बड़े स्वादले होंदे न टेस्ट होंदे न बाकी मतलब चौल होइये मुंजी होई गेई मतलब कोई देसी मुंजी घर दी एह्बी बड़ी अच्छी होंदी एह् बी दो तिन किस्म दियां होंदियां न बासमती दूई बधिया आह्ली बासबती होई गेई इस टैम फसलां कटोआ दियां होंदियां न ते सर्दिये दे मौसम बिच त्यार होंदियां ते असेंई बड़ा अच्छा लगदा एह् चीज मतलब घरे दी कोई बी खेती त्यार करनी होई जां कोई अस ते इयै सोचने कि चलो खेती बाड़ी होऐ ते एह्दे कन्नै पैह्ले पैह्लें अस दांद होंदे हे मतलब बैल घरे दे पाल्ले दे होंदे हे घर हल्लें कन्नै अस खेती करदे होंदे हे अज्जकल चली दियां टैक्टर चले दे टैक्टरां कन्नै जमीनां बाड़ियां बोही जन्दियां न फसल त्यार कीतीह् जंदी ऐ ते असें कोई मतलब के कोई ओ नेईं ऐ अज्जकल टैक्टरें कन्नै गै हैल चले दे हैले कन्नै सब्जियां हर चीज त्यार होआ दी ऐ पैह्लें पैह्लें जमाने बिच मतलब देसी गोबर दी खाद बनाई दी होंदी ही ते ओह्बी अच्छी लगदी ही बड़ी साढ़ी अच्छी खाद चलदी ही सब्जी हर चलदी अच्छी मतलब होंदी ओह्दे कन्नै प्ही अज्जकल देसी हैल चले दे टैक्टरें कन्नै बोहाइयां चली दियां मतलब इसी फसल गी त्यार करने आस्तै बड़ियां सारियां दोआइयां चली दियां न कोई सब्जी गी कीड़ा चली जंदा ओहबी दोआइयां स्प्रेआं चली दियां कोई मतलब फसल आस्तै ओह् बी मतलब कोई अज्ज्कल स्प्रेयां दोआइयां चली दियां कोई कीड़ा कुन बगैरा चली जंदा ते ओह् बी अच्छा नि लगदा ऐ मतलब ते हर चीज गी मतलब अज्जकल दोआइयां चली दियां न किसे चीज गी मतलब कोई ओह नेईं ऐ मक्की गी होई गेई कोई कीड़ा लग्गी आ तां बी दोआई चली दी को गेहूं होई गेई ओह्दे आस्तै बी मुंजी होई गेई ते अज्जकल सब्जी बी त्यार करो ओह् बी मतलब होई जंदी दोआइयें स्प्रे चलो ओह्दे कन्नै सब्जी अच्छी मतलब ठीक होई जंदी कीड़े शिड़े चले दे जेह्के ओह् खत्म होई जन्दे न ते अज्जकल हर चीज सब्जी मतलब घरे दी त्यार होई जंदी करना चाह् बंदा ते मैह्नत दी गल्ल ऐ सारी हर मौसम पर होना चाइ